आपुलकी आनी वळक दाखोवपाक खातीर कोंकणी मनशाक जे माध्यम जाय तें म्हणल्यार आमची मांयभास कोंकणी प्रत्येक गोंयकाराक आपल्या मांयभाशेचो खूब अभिमान आसा म्हणटकच ही गजाल घडली म्हज्या वांगडा जेन्ना आमच्या कंपनीन म्हाका गोंयांतल्यान हैदराबाद ट्रांसफर केल्लें आतां बदली जाल्ल्या कारणान हांगासून थंय जेन्ना हांव गेलें साहाजीक आसा जसो प्रत्येक गोंयकार दुसऱ्या शारान वतकच गोंयकारांक सोदता ताचे कडेन तो दिलकुलासपणान कोंकणी उलयतलो हांव ह्या सोदांत लागिल्लें पूण म्हाका थंय कोणूच मेळोना कोंकणी भाशेची गजालच वेगळी कोंकणी भाशेंतल्यान आमी आमची आपुलकी आमी आमची वळख दाखोवप एकदम नितळ मनांतल्यान सादें सोंपेंपणान करूंक शकता आमकां सरान सांगिल्लें जेन्ना हांव सातवेक शिकतालें सर खंय दिल्लीक गेल्ले एग्जाम दिवपा खातीर आनी सगले लोक दिल्लीचे म्हणल्यार आमच्या भारतांतल्या तरेकवार श राज्यांतले लोक थंय एग्जाम दिवंक आयिल्ले आनी इतल्यान कोणेतरी म्हणलें ए गोंयचो खारो बांगडो आसा रे थंयसर ते बराबर फटफट करून धा पंदरा लोक जमा जाले आनी तेन्ना कळ्ळें की ते सगळे गोंयकार थंय एग्जाम दिवपाक आयिल्ले म्हणून तर अशी आमची कोंकणी भास आमकां आपल्या मोगांतल्यान जोडून दवरता आमची भास आमची ही वळख ह्या वळखींतल्यान आमी सगळे गोंयकार आमची आपुलकी आमची माया आमी लोका पर्यंत पावयता आतां गोंयकार म्हणलें की शहरा भायर गेले उपरांत बाकीच्या भासा मदीं आमकां जर उलोवप शक्य जायना तर आमी आमची कोंकणी भास अशें म्हणटात की तो मनीस सगल्यांत पयली गजाल उलयतना करता ती म्हणल्यार आपले मायभाशेंतल्यान उलोवप म्हणटकच अशें चुकून सुद्दां कोणाक वायट दिसलें सामको राग आयलो कोणाक बरें मोगान सांगचें आसत जाल्या पयलीं उतर आमच्या तोणांनसान येता ती म्हणल्यार कोंकणी भाशेंतल्यान म्हणटकच हय आपुलकी वळख दाखयतना आमची कोंकणी भास आमकां खूब मदतक अशी आमची सादी सोंपी सरळ सगळ्यांक येण्या सारकेली कोंकणी भास